भुरगेपणांत भोंवतासताना खंय पयस वचप जायनाशिल्लें खंय गांवा भितरच आवयचें कुळार किंवा खंय रानांत भोंवपा गेले किंवा खंय वस्तें गेलें दर्यार गेले अशेंच तरेन भोंवप जातालें आनीक तशे खंय मामागेर गेल्यार सुद्दां लागीच तें सकाळी गेले सांजे येले किंवा सांचे तेन्ना तेन्ना आयले रावप वचप बी अशें कमी जातालें